आं हेलो आं म्हाका एक होय रमेश आं म्हाका एक स्विटस जाय आशिल्ली थोडी आयटम आं होय तींं रेडवे लाडू भी आसता पळय जात्ररे मेळटा तें तशीं आं हय लाडू एक भुंदीचे आनी शवाचे थोडे जाय आशिल्ले हय हय एक साठ पेकीट आसल्यार पुरो आसली घोटोले ये शवाचे हय आनी भुंदीचे वीस पेकीट आनी रेवढी होय होय होय आनी रेवडी एक वीस पेकीट आनी बेश्टी खाजी करता तुमी आं आं आं ना ती बेश्टी खाजी जाय आशिल्ली म्हाका हय हय हय ना ना गोड ना आशिल्ली

हय इतलो हांव आमचे आसा ते शेनवारा आसा न्केस्ट शेनवारा हय शुक्ररार परेंत येता

आं लिस्ट काडटा आनी वॉटस्पेपार तुमकां सॅड करता हय हय हय हय हय हय हय ना ना मोव मोव पडपा जायना

हय ना तेल तेल आसले नाका हय हय हम्म

हय ते हय ना ना तेंच तेंच आसुनी तेंच आसुनी तें बरें आसा हय चड तें नाका जशे आमी तें खंय चड पॅक जाल्यार तें करून दवर थोडे आं हय आं हां हां आं बरें आं पेडे आं ओके तेजी तेजी रेट रेट कशी आसतली तुमची

आं हां आनी आं आं हां हां हां आं आं हय हय तेच ते करून ते दी करून दवर आनी हय मातशे कितें डीसक्वाट भी पळय

आं बरें आं हय हांव येता हय हांव येतलो हां हां बरें